हमर पसन्दीदा जगह हमरा गाम छी गामके हरेक हमरा जे छै से धुल माटि आ पानि हमरा जे छै से सुट केलक हँ अन्य जगह के जे छै से हमरा पानि जे छै से सुट नहि करैत अछि आ हम धूल धुआँ आ जे छै से ओतए नेनपन हमर जे छै गुजरलह हँ ओतुका जे छै से हमरा जे छै से कंकड़ कंकड़ जे छै से हमरा जे छै से शंकर बुझाइए हमरा अपना अपार लगाव यऽ गाममे जे छै से एक एक व्यक्ति जे छै से हमरा लिए जे छै से बहुत महत्वपूर्ण छै हम एक एक एक जे छै से चीज जे छै से हमरा अपनापन बुझाबैत अछि एक मतलब हम जे छै से ओतए खेललहुँ हँ बढ़लहुँ हँ आ एक एक एक लोग जे छै से हमरा बेहद पसन्दए हम अपार जे छै से पसन्द करय छियै एक एक ओतुका मन्दिर हमरा जे छै से बहुत जे छै से याद आबैत रहैए हमेशा जे छै से हरेक दिन हमर दिनचर्या रहय जे हम जे छै से बाबाजीके जे छै से कुटीमे जे छै से जाइत रही आ ओतए जे छै से मतलब प्रोग्राम करैत रही फेर जे छै से किछ देर जे छै से मन्दिरमे व्यतीत केलाके बाद हम जे छै से अपन घर जे छै से आपस आबैत रही त ओतुका एक एक चीज जे छै से हमरा पसन्द यऽ ताहि दुआरे हमरा सभसँ पसन्दीदा जगह हमर गामए आ हमर जे छै से ओ माटि पानि आ धुआँ या जकरा जे छै से सँ हमरा अपार लगावए जे हमरा बहुत सुट करैए